थांनाय बोसोराव जों गायनाय आबादखौ जों सिगां मोसौजों एवना नांगोलजों एवनानै गायोमोन मानसियानो माय हायो गायो फुयो खोथिया फुयो मोसौजों हेवनानै नांगोलजों एवनानै गायो फास्टाव खोथिया फुना लानानै गायो गायनानै मायखौ गायो गायनानै गायखांनानै हासार होयो हासार होखांनायनि उनाव हायो मोनबाथाय हायो हाखांनानै जों आगोलथ' मोसौजोंसो नायो जोङो मोसौजों नायो नायोमोन ओमफ्राय नानानै जायोमोन जोङो दायोथ' जों गासैबो मिचिन आरि मोनफैजोब्बाय नालाय टेकजोंनो हेवो हुइ गाय फोयो गायो माय गायो टेक्टरजोंनो नायो आरो जों दानिया जों थ' खेटि खामो तरमुस खालामो लाव गायो खुमब्रा गायो मस टेक्टरजों हेवनानै ओमफ्राय ड्रागन बायदिसिना गायो तुरमुस बिफोरखौ गायो जोंनियाव बायदिसिना खेटि खालामो जोंनो खेटि खालामो खालामना मोजां मोनो जोङो बिदिनो बायदिसिना मेगं थाइगं माय आबाद गायनानै मोजां मोनो टेक्टरजों दानि जुगावथ' टेक्टरजोंनो गायजोबो नालाय टेक्टर गासैबो टेक्टरानो खामानि मावो मिचिन आरि बेसादानो मावजोबखायो नालाय

गायनानै मोजां मोनो लाव गायनानै जोंनि इफ्राव लाव गायो जोगोनार खुमब्रा बायदिसिना गायो तुरमुस गायो थायबें गायो माय गायखांनायनि उनाव थायबें गायो लाव गायो खुमब्रा गायो गासिबखौबो गायो माने बिदिनो आरो गायखांनानै लाव गायखांनानै खाखांनानै फानखांनानै आरो खोथिया फोयो खोथिया फोनानै टेक्ज'जों हेवनानै खोथिया फोयो गायो दानाथ' मोसौजों एवला नालाय मोसौजों हेवला नालाय खायफा खायफा हेवो खायफा खायफा जोंनाथ' बांसिनानो टेक्टरजों एवो टेक्टरजोंनो हेवनानै गायो खोथिया फास्टाव खोथिया फोनानै गायो टेक्टरजोंनो गायनानै बिदिनो जोंबो माय गायो गायखांनानै गायखांनानै हाखांनानै आरो मैगं गायलायो बिदिनो जायो आरो जोंना